मां हाल ई में हिकिड़ी गणपति जी मुर्ती ठाहीं हुई ऐं मुंहिंजी प्रेरणा मुंहिंजी माउ आहे छोकी मुंहिंजी माउ जाम सुठी पेंटिंग कंदी आहे ऐं हुनखे हर शइ जो जाम वधीक ई अनुभव आहे त उहा मुंहिंजी जाम सुठी माण्हू आहे त मुंहिंजी उहा प्रेरणा आहे ऐं मुंहिंजी मुश्किलयात इहा हुई की मां मीण मां पेई गणपति जी मुर्ती ठाहिया त उहा जल्दी ॻरी पेई वञे या त जल्दी टुटी पेई वञे त हुन मुश्किलियत सां सामनो करे मां हिकिड़ी सुठी मुर्ती ठाहीं